मेरे द्वारा डेली डायरी का मेन्टेन किया जाता है जिसमें मैं पहले डायरी को खोलता हूँ उसके बाद पेन चालू करता हूँ उस फिर मैं जो देनिक कार्य को संक्षेप में डायरी में मेन्टेन करता हूँ उसमें ध्यान रखने योग्य बात हैं डायरी फ़स्ट मैं साइड से दाहिने की ओर लिखता हूँ दैनिक जैसे मैंने सुबह क्या किया दोपहर में क्या किया आपिस में क्या किया और किस किस व्यक्ति से क्या रिलेटिव में लेन देन या उससे संबंधित कार्य किया जो सब मेरे द्वारा डायरी में मेन्टेन किया जाता है जिसमें मेरी याददाश्त एवं उससे संबंधित सभी याददाश्त में काफ़ी मदद मिलती है और आमतौर पर में हिन्दी भाषा का उपयोग ही हंड्रेड पर्सेंट किया जाता है